नेपालमे पहाड़ है पहाड़के जरे जे नदी बहै छै तऽ ओ नदीसँ पानि लेके जल लेके आ सावन महिनामे बिहारमे सीतामढ़ी जिलामे एकगो धाम छै भोला बाबाके नाम है ओकर भोला बाबाके धाम अभी नाम तऽ नहि ध्यान आ रहल है भूल रहल छी हम तऽ वहाँ जा करके जल चढ़बै छै लोक तऽ ओहि पहाड़ पर चढ़ैके मौका मिलल रहै पहाड़ नेपालके जे सुन्दरता है ओ पहाड़ेसँ है हम सभ जनै छी जनबे करै छी आ वहाँसँ जल लाकऽ आओर बाबाके घुरै छी मढ़िया धाम ओहि धामके नाम छियै अभी हमरा याद आ गेल तऽ मढ़िया धाममे गेलि बाबाके चढ़ेलि बड़ा मनके शान्ति मिलल हमरा सभके आ पहाड़ ओहिसँ आगे आओर बड़का बड़का पहाड़ छै वहाँ पर जाइके मौका नहि मिलल लेकिन कनि मनि जे अनुभव भेल ओ अच्छा अनुभव भेल आओर भविष्यमे मन होइयै कि हँ ओहूसँ पैघ बड़का पहाड़ पर चढ़ती पहाड़ पर चढ़ैमे सावधानी भी बरतैके पड़ै छै कि अपन पैर खींचल नहि जाइ अपन शरीरके कि क्षमता है ओहि अनुसार भी आदमीके देखैके चाही ऐसे हि न कि सीधे चल गेलि